हमारे यहाँ किसी तरह की दरख़्वास्त लिखते हैं किसी के ऊपर दावा व अभी दरख़्वास्त लिखते हैं तो हमारे ऊपर कुछ गाँव समाज के लोग होते हैं जो दबाव देते हैं हमको लिखने में सक्षम हो जाते हैं ठीक है तो ऐसे लिखना क्या है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का किसी टीचर हो मुखिया हो हमारे किसी भी विभाग के में लोग हो उन पर जो है कि हम लिखना चाहे हमारे लगता है हमको लगता है कि वो इसने ग़लत किया तो हम आवेदन लिख सकते लिखना चाहते हैं लेकिन हमारे गाँव समाज के लोग मना करते हैं कि नहीं इसको नहीं लिखना है उस आवर में क्या होता है हम हिचकिचा जाते हैं हम डरा जाते हैं कि नहीं हमारे पूरे गाँव समाज को जो है उन्हीं के तरफ है और हम एक अकेला है जिसके कारण हम लिख नहीं पाते हैं और अगर सभी लोग की मर्ज़ी हो तो हम उसमें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होती है हम उसको आसानी से लिख सकते हैं आवेदन जो संवेदनाशील हो कोई भी विषय पर जैसे मान लेते हैं कि हमारे मुखिया जी हो गए हमारे गाँव में फण्ड तो दिए सारे लोगों को और हमें नहीं मिला तो हम सोचे कि हमने एक आवेदन मुखिया जी के नाम से दे दें तो उसमें क्या हुआ कि हमें गाँव के दो चार लोग जो थे उनको मालूम चला कि आवेदन लिखना चाहता है हम उनको बताए कि हम उनसे लिखेंगे आवेदन तो उस आवर में क्या हुआ कि हमें मना कर दिया गया कि हमें मना कर दिया कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते इसका कारण क्या है हम उसमें हिचकिचा जाते हैं इसमें हम डरा जाते हैं कि लोग उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं और हम लिखें तो कैसे लिखें ठीक है तो इसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति अगर उनसे मिली जुली है जो भी है वह अपना लोगों को समर्थन उनको करते हैं और हम अकेले पड़ जाने कारण दिक़्क़त होती है इसीलिए हम नहीं लिख पाते हैं यही सब जो होता है कि किसी तरह का विषय पर हम नहीं लिख पाएंगे ऐसी स्थिति होने के कारण ही नहीं लिख पाएंगे